भारत में राजनीति घणी वधी वई आहे अञा इहो कडहिं न थियो हुओ जो हिकु पाटी जे साम्हूं सभु पाटियूं मिली करे पूरे कंट्री लेवल स्टेट लेवल ते थी ओपोस करे रहिया आहिनि जीअं भारतीय जनता पाटी बीजेपी जे साम्हूं कुझु नंढ़ियूं नंढ़ियूं पाटियूं गॾु आहिनि बाक़ी घणियूं वॾियूं जीअं कोंग्रेस आप ए ए पी ऐं बियों स्टेट लेवल जूं पाटियूं गॾजी मिली करे ओपोस करे रहियूं आहिनि पर हुनमें हिकु सुठी ॻाल्हि इहा आहे त हिनजे अलावा बि बीजेपी पंहिंजो सुठो कमु अॻिते इं भारत खे वधाए रही आहे ओ सभिनि खां पसंदीदा राजनीतिक नेता मुंहिंजो योगी आदित्यनाथ ऐं श्री नरेंद्र मोदी आहे त मां हाणे योगी जी खां इहो ही पुछंदमि की तव्हां ईअं योगी जो एक्सपीरियंस करे बि तव्हां तज़ुर्बो वठी करे बि तव्हां उत्तर प्रदेश जे सभिनि खां वॾी स्टेट आहे इं भारत में हुनखे तव्हां कीअं मेनैज करे एॾो चंङीअ नमूने सुठे नमूने तव्हां वधाए रहिया आहियो त उहो असां नौजवाननि खे थोरो गाइडेंस ॾियो जय झूलेलाल